किसान अपने घर कुक्कुट पालन करने के लिए प्रजनन कार्यक्रमों का प्रबंध करता है और साथ ही वह चयन करने का समय बाद की मुर्गी फारम बनवाता है मुर्गी फारम बनवाने के बाद उसमें मुर्गा और मुर्गियों को एक साथ में ही रख दिया जाता है उसको अच्छे से बनवाकर चारों तरफ से घेराबंदी रहती है और किसान उसमें जाकर दाना डालता है उसको पानी डालता है और वहाँ पर फुहारे की व्यवस्था भी की जाती है क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगती है अगर गर्मी लगेगी तो मुर्गी और मुर्गियाँ मर जाएँगी और उनको इसीलिए फुहारे और पंखे की ज़रूरत होती है फुहार पंखा लगाया जाता है और उनको बच्चे कराने के लिए मुर्गे रहते हैं जो मुर्गों से नहीं होती उनको इंजेक्शन लगवाया जाता है वहाँ पर डाक्टर आता है बुलाया जाता है दवा मंगवाई जाती है बाहर से उसको इंजेक्शन करवाकर उससे बच्चा करवाया जाता है बच्चा देखभाल करने जाईए उसको ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंडी में वह मर जाते हैं या उनकी तबियत खराब होती है कुछ भी ऐसे होते है तो दवा देते हैं डाक्टर से सलाह लेते हैं ऐसे ही उनका देखभाल किया जाता है